आङो सिगांनि समाव दावबायग्राफोरजों रायज्लायफेरनो मोनबाय बिसोरो जेब्ला जोंनि आसामाव फैदोंमोन अब्ला आं बिसोरजों लोगो मोनदोंमोन आरो बिसोरजों रायज्लायदोंमोन दि बिसोरनि जायगानि बाथ्राफोरखौ आरो बिसोरबो आंनो खिन्थादोंमोन दि बिसोरनि जायगाया माबायदि सोलिनानै दङ आरो बिसोरो आंनियाव सोदोंमोन नोंथांमोननि जायगानि जायगाफोरा माबायदि आरो माबोरै बे समाव आं बिसोरनो जोंनि जायगाफोरनि गोबां मिन्थियै नुयै गोबां जायगाफोरखौ आं बिसोरनो फोरमायदोंमोन आरो बिसोरबो बे जायगाफोराव थांनानै नायहैनो नागिरदोंमोन आरो आं बिसोरनिफ्राय गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनदों दि बिसोरनि जायगाया माबायदि बिसोरनि थानाया माबायदि बिसोरनि फरायनाय आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ बिसोरो आंनो फारि फारि खोन्थादों आरो बिसोरनिफ्राय आङो बेखौनो सोलोंनो मोनदों दि फरायनायजों मानसिया सासे गिदिर जानो हायो आरो आरो बिसोरनियाव आं मोनसे सोलोंनो मोनबावदों दि दावबायनानै मानसिया माबायदि गोसोखौ गोजोननाय मोनो जेब्ला नुयै जायगाफोरखौ मानसिया दावबायनानै नुहैयो अब्ला गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नुयै जायगाफोरखौ नुयोब्ला थाबाय थानो जे लुबैयो जेनेबा बे जायगाया गावनि जायगासो